हैलो बस ठीक तुस सनाओ बस लग्गे दे कम्म ई तुस सनाओ हां चाह् पी लेई अच्छा घुम्मने जाना चलने आंअसें बी बड़ा चिर होई गेआ अस कुतै गे निं आं टाइम निं थ्होंदा ऐ हां और नि तां केह् कन्नै गर्मी दे दिन थोह्ड़े निकली जाने हां ठीक ऐ जाना कदूं ऐ अच्छा हां चलने आं ना इयां बी बैह्ल्ले ई रौह्न्ने आं घर घुम्मी औन्ने आं ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ओके